राजस्थान में मेन ऑफिसूं सरकारी स्कूल सरकारी अस्पतालूं यू आई टी ऑफिस नगर निगम ऑफिस इंकम टैक्स ऑफिस बिजलीअ जी ऑफिस पाणीअ जी ऑफिस घणेई ऑफिसूं आहिनि अहिड़ी तरह संस्कृत कार्यक्रम जे लाइ सरकार घणेई पैसो मोकिलींदी आहे जो ॿारनि खे जेके ॿार होशियारु हूंदा आहिनि हू बि अॻियां हली करे देश जो नालो रोशन कंदा आहिनि अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते उन जा प्रोग्राम थी करे उन्हनि जो हीउ

राशन पाणी हिकु हिकु माण्हूअ खे राशन काड मिलंदो आहे जंहिंजे करे गांवनि में इहो खाधे नाले योजना हलंदी आहे